असां वटि त जेके समाचार हूंदा हुआ हा जेका न्युज आहे त मोसली त आज तक टिवी वग़ैरह हे टिवी में ॾिसंदा आहियूं हिंदी में ॾिसंदा आहियूं पर सिंधी जो पेपर ईंदो आहे हिंदवासी पेपर ईंदो आहे हफ़्ते में हिकु दफ़ो पहिरीं हिंदू पेपर ईंदो हो बंदि थी वियो इनकरे जामु तकलीफ़ु थींदी आहे पर हिंदवासी पढ़ंदा आहियूं ऐं सिंधी में त कोई समाचार मतलबु आहे ई न